एँ यौ ड्राइवर साहेब हमरा जे दरभङ्गा जाएके छै तऽ पहिले तऽ अहाँ कहने रहौ जेकि एके डेढ घण्टामे पहुँच जाएब आ हमरा बुझलो छलए जे एके डेढ घण्टाके रस्ता छै ई समय लागए छै अहिमे आब ई आ जाहि दऽ कऽ हम जाइत रहौ से रस्ता तऽ ई छी नहि ई तऽ अहाँ कहलिऐ नहि नवका रस्ता बनलै हँ बड़ा शॉर्टकट छै जल्दिए पहुँच जेबै ई तऽ आओर बेसी समय लागलए ई कोन रस्ता लए कऽ चलि एलियै हँ कतेक समय और लागत हमरा तऽ ओहिठाम जल्दिए पहुँचबाके छल आब तऽ विलम्ब भए रहल यऽ कोन कहाँ कोन दएके लएके जे छै से हमरा जा रहल छी कमसँ कम ई तऽ सही जानकारी दिअ ने जे हमरा ओइठमा गन्तव्य स्थान पर पहुँचैमे आब कतेक समय लागत चुँकि बहुत देरसँ तऽ हमरा अहाँ घुमाए रहल छी एहि गली ओहि गली एहि रस्ता ओहि रस्ता आ आब तऽ हमरा लागैए जेकि अपना समयसँ पहुँचियो सकब कि नहि पहुँच सकब अहाँ किछु तऽ कहू सही बात बताबु जे कतेक देर लागतै आर हमरा ओहिठाम पहुँचैमे